हालु ई जे सालनि में असांजे देश जी अर्थव्यवस्था खे वधाइण में ऑनलाइन वापार जो ॾाढो वॾो योगदानु आहे अॼ समय जी कमीअ खे ॾिसंदे हुए असां घर वेठे कॾीमहिल बि कुझ बि घुराए सघंदा आहियूं ऐं मान लो असांखे शइ पसंद न थी अचे त उअ असां वापसि बि करे सघंदा आहियूं इन प्रकार सां असांजे देश जी अर्थव्यवस्था खे वधाइण में ऑनलाइन वापार जो ॾाढो वॾो योगदानु आहे ऐं तिसावाला ख़ासि उद्योग कहिड़ा आहिनि त कपिड़ो आहे खाइण पीअण जो आइटम आहे कूलर मेनुफेक्चुरिंग आहे या बेकरी आइटम आहे इहे सभु असांजा ख़ासि उद्योग आहिनि ऐं इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल सां पेसा अचण जो सुवालु आहे जेको त इहा एॾी वॾी सुविधा आहे अॼु असां चाहे जिते बि ॿीठा आहियूं असां पैसनि जी लेनदेन करे सघूं था पिया असांखे मोबाइल जी पैसनि जी लेन देन जेका कंदा आहियूं उन जो एॾो वॾो फ़ाइदो मिलंदो आहे कि अॼु असां कंहिंखे बि पेसा ॾियूं था या वठूं था उन हिसाब सां हिकु ॾाढी सुठी इहा सहूलियत मिली वेंदी आहे की असांजे मोबाइल में हिस्ट्री जनरेट थी वेंदी आहे असांखे हिसाबु किताबु मिलाइण में किथे काई दिक़त न वेंदी आहे तमामु सुठी शेवा आहे अॼुकल्ह जेका मोबाइल जे द्वारा असां लेन देन कयूं था पिया किथे बि हिक त असांखे पोइ जेब में पर्स रखण जी ज़रूरत न आए कैश पेसा रखण ई ज़रूरत न आहे किथे चोरी चकारी कोई भओ न आहे इन प्रकार सां किथे बि ॿीठा आहियूं कंहिंखे बि पेसा ॼणा आहिनि चाहे रुपयो हुजे चाहे ॾह रुपया हुजनि सौ रुपिया हुजनि हज़ार रुपया हुजे असां केॾीमहिल बि किथे बि बिह करे केतिरा बि पेसा आदान प्रदान करे सघंदा आहियूं इन प्रकार सां असांजे देश जी अर्थव्यवस्था खे वधाइण में ऑनलाइन वापार जो ॾाढो वॾो योगदानु आहे